असां घरु या वॾा जॾहिं बि गुसे में हूंदा आहिनि या ॿार हुननि जी न ॿुधंदा आहिनि त हूअ चवंदा आहिनि धूड़ि वञी पाए खॾ में वञी पओ त हूअ अगरि उनखां पोइ बि ॿारु हुननि जी न ॿुधंदा आहिनि त उहे चवंदा आहिनि लख लानत अथई ॿुडी मर असां या जेका ॿुज़ुर्ग ऐं वॾा हूंदा हुआ उहो अॻे पहाका चवंदा हुआ जीअं की ॿुख में बसरु बि मिठा पंहिंजो घरु गुरुअ जो दरु सियाणो काओ बिटंगो फासे कूए लधी सोपारी चवे आऊं बि पंसारी कारो वेह कमरे सां रंगु न मटाए आदत ज़रूरु मटाए वॾे विराए सुखु पाए लॿे लूणक बि न बाबो बंदूक हलाईंदो आहिनि त इंसान न त माण्हू बेईमान